गांवगिऱ्या वाटारांत शेती हाका चड इमपोटंट दिल्लें आसता कित्याक काय म्हणल्यार जे गांवांतले लोक आसात ते शेताचेर चड डिपेंड आसतात शेताचें काम स्टार्ट करतले केन्ना अशें पळयत जाल्यार शेताचें काम हें पावसाक स्टार्ट जाता एक पावस पडून एक सात आठ दीस जाले की व्हाळाक उदक लागलें की मागीर हें पावसाचें शेताचें काम स्टार्ट जाता पावसांत शेताचें काम स्टार्ट जावचे पयलीं आमी रोंव म्हणून हाडटात भात जें उदकांत घालून दवरता एक सात आठ दीस पयलीं आनी मागीर कसब जाता कसब किंवा खुबळो अशें म्हणटा आमी तें किंवा ट्रेक्टरांत कसोवन किंवा बैल बैलाच्या नांगरीच्या मदतींत कसोवन हें कसब म्हणटात तें कितें सगल्यो बान आमी त्या टायमार कसोवन घेतना फकत रोंप घालपाची रोंव मारपाची पळय बाने आसा पळय त्यो एक किंवा दोन अशें ते कसोवन घेता मागीर तें कसोवन घेतलें की बाकीचें मागी मेरो मारप जाता आनी तें उदक लावन मागीर सगळें हें करून दवरप मागीर रोंव मारप रोंव मारून एक धा पंदरा दिसांनी मागीर तें रोंव घोळ जालें म्हणटा तें परत काडटा मागीर तो काडून मागीर काडच्या पयलीं बाकीचें जें शेत कितें आशिल्लें पळय थंय आमी तें कसून घेतात थंय मे मेरो मारून घेतात थंय मागीर बाकीचें मेरो लावन घेता अशें काम करून घेता मागीर एक फावटी रोंप काडलें की मागीर तें जनी मारतात ट्रेक्टरांत किंवा बैलाच्या उपयोगान ती मेरो फुगोवन घेतली की मागीर रोंप रोंप लावपाक स्टार्ट करतात म्हाका शेताचें काम म्हणजे रोंप लावपाक आवडटा कित्याक काय म्हणल्या रोंप लायता तेन्ना म्हाका मजा येता रोंप काडपाक किंवा लावपाक अशें दोन गोश्टी म्हाका आवडटा रोंप लायता तेन्ना एक एक वेंचून तें रोंप मातये भितर लावप अशें हें काम तें लायता तेन्ना म्हाका बदें बरें अशें दिसता म्हणुनच म्हाका शेताचें काम म्हणल्यार रोंप लावपाक हें आवडटा